एह आं राखां मुसाहारि माबा जों एसे रायज्लायनि मा माने बे गोदोनि बाथ्राया आरो दानि बाथ्राया मा बायदि देनाय खोन्थानाय औ उल्था होनो उल्थाबो होनो बाल्टिंबो बुङोमोन खोमालै ना

अह अह दा माबा आंबो नुदोंमोन र' माबा न सावलायनाय होसोलायनाय गावथारलायनाय अह बिदिहाय ना

आरो आजिखालि आजिखालिनि फरिस्थिथिया बुहुथ गाज्रि ना